पशु पशु पालनि जे लाइ असां डाढनि सारनि जानवरनि खे पालींदा आहियूं जीअं त की गाहिं भेड़ बकरी मुर्गी आदि हिननि सभिनी खे असां पालींदा आहियूं गाहिं ऐं बकरी इहे असांजे लाइ आय जा स्रोत आहिनि ऐं हिननि जो असां ऐं हिननि हिननि खे हिननि जो हिननि जो खीर कढी करे असां असां विकिणंदा आहियूं घर घर विक विकिणंदा आहियूं त हिनसां असांजी असांजी आय जो इहा असांजी आय जो कमाई जो बी साधनु आहे ऐं असां हिननि सभिनीनि सभिनीनि जानवरनि खे हिकु साथ न रखंदा आहियूं हिननि जानवरनि खे असां अलॻि अलॻि रखंदा आहियूं जीअं त की मुर्गी मुर्गी अंडो ॾींदी आहे असां इहे बि असांजे लाइ असांजे लाइ इहो बि हिकु असांजो वापार जो धंधे जो मतिलबु आय जो पैसा कमाइण जो साधनु आहे पर असां हिननि जानवरनि खे हिक साथ न रखे करे अलॻि अलॻि रखंदा आहियूं असांजे पशु पालन में असां हिननि जी देख रेख बि ॾाढी सुठे तरीक़े सां कंदा आहियूं सु सुठे तरीक़े सां कंदा आहियूं गाहिनि खे सुठे नमूने सां चारो बकरियुनि खे बि सुठे नमूने सां चारो ॾींदा आहियूं ऐं मुर्गियुनि जी ऐं भेड़नि जी बि असां सुठे तरीके सां न सुठे तरीक़े सां असां हिननि जी शेवा शेवा कंदा आहियूं